आतांच्या काळान आमी हॅल्थाक चड प्रेफरन्स दिवपाची गरज आसा कारण कोवीड जो येवन गेला तेतून खूब अशी मनशां खातीर जे स्वताची काळजी घेवपाक जाय ती कमी जाल्लेली आसा कोवीड एका काळान आमी स्वताची काळजी अशी खूब घेतल्या पूण आतां आमी तितलो दुर्लक्ष करीत वयता ताकाच लागून आमी किदंय जालें डॉक्टरा कडेन वयता पण पयलीं आमी चिंतपाक जाय ते आमी केन्नाच चितीना तेका लागून आमची कॅर स्कीन ही खूब डल पडलेली आसा आनी तेज्या खातीर आमकां नीव न्यूव डेली एक एक प्रोब्लम फेस करपाचो पडटा आमी किदेंय जाल्यार डायरेक्ट होमिओपॅथीक्स मॅडिसीन घेवपाक रिफर करता पूण होमिओपॅथीकसून चड जे आदी पासून चलत येयलेले आसा आनी जे फुडें चलपाकूय जाय हळू हळू जे निसर्गातले एक एक वनस्पती ना जाल्लेली आसा ती आतां आमकां हाडपा ते आतां आमकां घेवपाची खूब गरज आसा पयलीं म्हटल्यार आमी किरायते घेतालीं पूण ते आतां तें सुद्दा कोण घेयना कितेेंय जालें जाल्यार डायरेक्ट होमिओपॅथिक्स किदय जालें जाल्यार मातसो डायरेक्ट डॉक्टर तशेंच आतां आमी खूब पळयता सगल्यांचें केंस पयलीं खूब जाड आशिल्ले पूण आतां हळू हळू केंस गळत वचच आसा आनी थोड्यांचें जाले केंस सगलेंत गेल्लेलें आसा पयलीं आमी नाल्लाचें तेल बदामाचे तेल अशे खुबशे तेला मेडिसीन जे आमकां बऱ्या नेचरान दिलां तें आमी लाय आशिल्ली पूण आतां डायरेक्ट आमी होमियोपॅथीस आमी पळयता मोबायलार ते ऑर्डर मारता ते घालता पूण तें बरें काय वायट हें आमकां सुद्दां खबर नासता चडान चड आमकां जे निसर्गान दिलां तेंत आमकां बरें यूजफूल कर करपाची अशी गरज आसा तशीच आमची स्कीन पयळी मनीस खूब उदक घेताली आतां तशेंच उदक सुद्दा घेवप खूब कमी जाल्लेलें आसा किद्याक तर आमचो शेड्यूल इतलो बिजी जाल्लेलो आसा की आमकां तितून फुरसत सुद्दां मेळना उदक सुद्दा घेवपा सो उदक घेवप जितून आमची स्कीन खूब ग्लो करतलेली तशेंच रातचे निदच्या पयलीं खूब मातशेंत पांच मिनटां तरी आपलें जिवाक दिवपाची नाल्लाच्या तेलान आमी स्कीन मसाज करपाची पांय मसाज करपाचे हात मसाज करपाचे जेच्या खातीर आमची स्कीन तितली डल पडची ना तशेंच चड करून आयुर्वेदीक उपाय जे आमच्या गांवान मुळां आसतात झाडां आसतात पालो आसता तेंचे वक वखद करून घेवप तशेंच तेंकां आमच्या डेली जिवनान यूज करप चडशें जे निसर्गान दिल्लेले आसा तें खावप तशेंच चडशे मातयेचेर चलप हे आतां खूब गरजेचें अशें जाल्लेलें आसा कारण खूब जाणांक खूब अशे प्रोब्लम्स जातात तशेंच आमी घरान टायल्स घालता ते पयलीं घालनाशिल्ली पयलीं शेनाच्यो जमनी आशिल्ल्यो पूण आतां टायल्स येयल्या कारणान मनशां भितन सुद्दा चपला घालून भोंवपाक लागल्या पयलींच्या मनीस शेणाच्या जमीन बरे बिंदास चलताले तेका लागून तेंकां जे पयलें प्रोटीन मेळटाले तें ते जमीन पासून सुद्दा मेळ आशिल्लें तशींच तेंची जी ब्लड सर्क्युलेशन आसा तें सुद्दा बरें जाय आशिल्लें पूण आतांच्या कारणान तें सुद्दा धड जायना